हेल' हेल' अ आंथ' बर्थमान दङ ओरैनो औ मा

अ जागोन दे ओरैनोथ' मा खालामनांगौ

गय गायनो जागोन दे औ अ

ओं ओं जागोन दे

औ जागोन दे औ मुखौ दं सारि हाजार

औ औ ए बेखौनो गायनांगोन औ औ

सापातफोर गायनो हायो अ अ औ

दे दे दे जागोन दे औ दे